जी दिनु मोबैल शौप से बात कर रहे हैं बताएं मिल जाएगा भैया एभेलेबल है अपने पास आप आप को कौन सा चाहिए भैया कितने रैम रोम में चाहिए आप को आठ आप का बजट कितना भैया बीस बाईस हज़ार का तो ये अपने को पर जाएगा बीस बाईस हज़ार ये तो कम का ही पड़ेगा आठ एक सौ अट्ठाईस अभी औफर चल रहा है दीवा ये इस लिए चकर में कम में पड़ेगा ये बारह डो सौ छप्पन का आप को पड़ेगा अट्ठाईस हज़ार कुछ का

नहीं अभी दिवाली ओफर अभी थोड़ी बता पाएंगे दिवाली के टाइम पर ही आते हैं वो औफर नहीं अभी तो ये थोड़ा लेस चल रहा सत्रह पनसेन लेस कहीं बीस परसेन लेस चल रहा है तो उसका बाता रहा था मैं आप को दिवाली ओफर दिवाली के टाइम पर चलेंगे बाक़ी इस में बहुत अच्छा है

वो दिवाली के टाइम पर मिलता उस पर क्या होता अपन बजाज फायनेस या एच डी एफ़ सी से फायनेंस करवाते तो ज़ीरो परसेंट उस पर फायनेंस हो जाता है

बताएं नहीं बहुत अच्छा है आप को बढ़िया कुआलीटी मिलेगी उस में सारी उसकी जो फीचर्स हैं बहुत अच्छे हैं पी का पाँच हज़ार एम एच

सात सौ अठहत्तर जी प्रौसेस सात सौ अठहत्तर जी का प्रौसेसर मिलेगा आप को एक सौ आठ एम पी प्लस आठ एम्पियर प्लस टू एम्पियर का फ्रन कैमेरा मिलेगा सोलह सोरी बैक केमरा आर सोलह एम्पियर का फ्रन्ट केमरा

सौ सोला सेंटीमीटर यानी छः इंच की आप को फ़ुल एच डी डिसप्ले मिलेगी इसके फीचर वो तो अभी लैटेस्ट हैं तो चल भी रहा है ये आ जाइए आप भिजिट कर लीजिए वहाँ आप भिजिट कर लीजिए वहाँ पर ऐसा नहीं कि आप टोकन लेंगे वहाँ तो आप को कई प्रकार के ब्रांड मिल जाएंगे तो आप जो पसंद करेंगे वो ले लीजिएगा आज आ जाइए जी आ जाइए आ जाइए ओके